ہیلو و علیکم السلام ہاں جی بولیے ہاں جی

ہاں جی مل جائیں گے کون سے پودھے لینے ہیں ہاں مل جائے گی گلاب کا پھول کا ڈھائی سو

ہوں ہوں ہاں ہاں آفر دے رہے ہیں پہلے تو پانچ سو میں تھا دو ابھی ڈھائی سو میں دو رہا ہے اور گلاب کا پھول بہت ہی اچھا پھول ہوتا ہے اس کا خوشبو بہت جہاں لگائیے گا پورا گھر آنگن ایک دم خوسبو سے بھرا رہے گا ہاں ہاں ہاں کون سا لیجیے گا آم لیچی کٹہل ہاں ہاں مل جائے گا ہاں ہم لینے والے ابھی بات ہے کتنا لیجیے گا تھوک لیجیے گا تو سستا ملے غا ہاں ہاں ہاں ہوں

ہاں ہاں تو تھوک میں لیجیے گا تو اسے ہم دیکھ لیں گے آپ کو جو جتنا ہر جگہ ملے گا اس سے ہم تھورا چھوٹ کر کے آپ کو دیں گے اس سے کم ہی دام میں ہم دیں گے لیکن میرا سامان کہیں بھی سے بہتر ہوگا اچھا ہوگا آپ کو کہنے کی جرورت نہیں پرے گی اس میں ہاں سب پھل کا ہا لییچی لیجیے آم لیجیے کٹہل لیجیے ہوں تھینک یو شکریہ و علیکم السلام